नागरिकों के बैंकिंग को आसान बनाने के लिए गवर्नमेंट कई प्रकार की ऐसी ऐसी स्कीमें ला रही है कि जिससे कि बैंकिंग को आसानी से इस्तेमाल किया जा पा रहा है जैसे कि कई जगहों पर एकाउंट ओपन करने के लिए कियोस्क बना दिए गए हैं जगह जगह पर कियोस्क के जरिए एकाउंट ओपन किए जाते हैं जिससे कि कोई भी नागरिक आसानी से अपना बैंक में खाता खोल पाता है दूसरा आधार बैंकिंग आधार के जरिए हम देख रहे हैं कि कई जगहों पर चौक चौराहों पर कियोस्क बने होते हैं जहाँ पर आधार अंगूठा लगाकर लोग पैसा निकासी कर लेते हैं ऐसा ही दूसरा है क्या मोबाइल के जरिए मोबाइल बैंकिंग मोबाइल बैंकिंग के जरिए बन्दा कहीं से भी अपना एकाउंट को हैंडल कर लेता है और मोबाइल के जरिए किसी को खाते में पैसा ट्रांसफर भेजना पैसा निकालना या पैसा पेमेंट करना इस प्रकार के कई प्रकार की स्कीम कर देते हैं ऑनलाइन बैंकिंग के जरिए स्कूलों की पेमेंट हो जाती है स्कूलों में हम फीस भर पाते हैं बच्चों के ऐसे कई सारी सुविधाएँ हमारे को बैंकिंग की तरफ से प्राप्त हो रही है जिससे कि अब बैंक बैंकिंग को और भी आसान हो गया है और हमें बैंकों के साथ लेनदेन करने में कोई समस्या नहीं आ रही है